یوگا یا ورزش انسانی صحت کے لیے بہت دونوں بہتر چیزیں ہیں اس کو ہم یوگا بھی کہہ سکتے ہیں یا ورزش بھی کہہ سکتے ہیں چٹائی سے دور روز مرّہ کی زندگی میں ہم آسانی کے ساتھ اس فیل کو اپنے کسی بستر پر جس بستر پر ہم سوتے ہیں جس بیڈ پر ہم سوتے ہیں اس بیڈ پر ہی صبح اٹھنے کے فوراً بعد وہیں بیٹھے ہوئے یا لیٹے ہوئے ہم یہ یوگا سے متعلق یا ورزش سے متعلق جو کام ہمیں بتائے جاتے ہیں یا جو طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے اس طرقے کو ہم اپنے بستر پر سخت بستر پر لیٹے ہوئے یا بیٹھ کر کے آسانی کے ساتھ انجام دے سکتے ہیں مثال کے طور پر بیٹھ کر کے ہم کچھ دیر کے لیے سانس بند کرتے ہیں تو یہ آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اپنی پیٹھ کے پیچھے دونوں ہاتھ لے جا کر دونوں ہاتھ باندھ کر ہم اپنی پیٹھ کو سیدھی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے لیٹ کر کے ہم اپنی ٹانگوں کی ورزش جو ہوتی ہے بلڈ سرکولیشن کو بہتر کرنے کے لیے خون کے دوران کو بہتر بنانے کے لیے اپنی دونوں ٹانگوں کو اوپر اٹھا کر پیچھے کی طرف لے جا سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ کا ہمارا پیٹ نکلا ہوا ہے کسی کسی شخص کا پیٹ نکلا ہو اس کو کم کرنے کے لیے ہم اپنی دونوں ٹانگوں کو پیٹ کی طرف کھینچ سکتے ہیں اس سے ہماری ورزش بہ آسانی انجام کو پہنچ سکتی ہے صرف اپنے بستر پر لیٹے ہوئے یا بیٹھے ہوئے